विभिन्न विभिन्न प्रकार के मौसम में पेड़ पौधों की हमें अलग अलग प्रकार से देखभाल करनी होती जैसे गर्मियों के मौसम में धूप और गर्म तापमान से पौधों को बचाना होता है इसलिए जरूरी होता है कि घर में बगीचे में लगे पेड़ पौधों को अच्छी तरीके से देखभाल करें जिससे उन्हें मुरझाने व सूखने की से बचाया जा सके गर्मियों में पानी की कमी से पौधे पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं अगर तापमान के नुकसान से बचाने के लिए पानी को छिड़काव से पौधे की आंद्र क्षमता बढ़ती है और पानी पर्याप्त मात्रा में पौधे को मिलता है तो सीधे पानी डालने में कई बार पौधे की जड़े खुल जाती है तेज धूप में पौधों की पत्तियाँ ऊपर पानी ना डालें क्योंकि वह पानी की बूंदे पत्तियों पर मिनी मैग्नीफाइंग ग्लास में बदल जाती है और उन पर पहुँचने वाली गर्मी तेज कर देती है जिससे पत्तियाँ जो लग जाती है अधिक पानी देने से बच्चे गर्मियों में हम सभी ये सोचते हैं कि तेज धूप होने से बचाव के लिए पौधों को अधिक पानी देना जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं है गर्मियों में सतह सूखी हो जाती है लेकिन मिट्टी में पंद्रह से बीस सेंटीमीटर नीचे नमी बनी रहती है अधिकांश पौधों की जड़ों को गहराई अधिक हो जाती है ऐसे में ये पौधे पानी को अच्छी तरह खींच सकते हैं पौधे और पेड़ को पानी देने के लिए एक निश्चित समय पानी की उचित मात्रा का होना जरूरी है